जो मेरी मैं अभी नौकरी नहीं करती हूँ मैं भी पढ़ाई करती हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो बी ए है बी ए कर के मैं जो है यू पी एस सी की तैयारी करूँगी और मैं आई ए एस बनूँगी इस लिए मुझे ग्रेजुएसन करना ज़रूरी है इस लिए मैं अभी ग्रेजुएसन कर री हूँ और ग्रेजुएसन में कॉम एस सब्जेक्ट का चुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीक़े जो आप को बना है आप उसी तरक़े उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं